جب مجھے کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا پڑا جس کے ساتھ میرا ملنا مشکل تھا اس صورت حال کو حل کرنے کے لیے ہم نے اپنا اپنے کام پر کوئی بھی ضرب نہیں آنے دیا میں نے اپنا کام میں نے اپنے کام کو ملتوی نہیں کیا میں اپنے کام کو کرتی رہی اور اس شخص کو میں نے بس صرف لیا اور کچھ بھی نہیں سمجھا اور اس کے باتوں کو اگنور کیا اور میں اپنا کام بحسن کرتی رہی